बर' न'खर होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बांसिन जामुंफोरखौनो दोरोङारि हिसाबै न'आवनो बानायनानै जाबोनाय लोंबोनायखौ नुनो मोनोमोन थिक बेबायदिनो गोदो गोदायनि आबै आबौमोननिफ्रायनो बानायनानै जाबोनाय दोरोङारि जामुंफोरखौ मख'नो थाङोब्ला गोदोनि समाव न'खरावनो जाग्रा लोंग्रा गासैबो मुवाफोरखौ नंजोबाब्लाबो नांगौखिनि बांसिन मुवाफोरखौनो न'आवनो दोरोङारि बानायनानै जाबोनायखौ नुनो मोनोमोन जेरैबायदि गोदोनि आबै आबौमोना बाहायबोनाय जिरा होनानै सामनब्राम पियाजफोरखौ बारिनि खनायाव गायनानै सामब्राम गुफुरफोरखौ गायनानै बेजों लोगोसे हाइजें हालदैफोरखौ गामिआवनो फोथारफोराव नसुं सेराव फोनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन बेजों लोगोसे मस्ला बायदि इह आगजुफोर मस्ला बायदि जामुंफोरखौबो न'आवनो बानायनानै गोदोनि आबै आबौमोना जाबोनायखौ नुनो मोनोमोन थावखौबो गोदोनि आबै आबौमोना बेसरनिफ्राय न'आवनो फेरेबनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन गोदोनि आबै आबौमोना दोरोङारि जाग्रा बेसादफोरखौ बांसिनै बाहायबोनायखौ नुनो मोनोमोन बेनिखायनो बिसोरनि देहायाव गोजोन आरो मोजां थाजिमै थानायखौ नुनो मोनोमोन